असेंगी जियां एह् गांव च रौह्ना बड़ा पसंद ऐ कि के कि इत्थै ना ते वातावरण जेह्ड़ा ओह् दूशत होंदा बूह्टे हर जगह् हरेयाली होंदी लेकिन जेकर असें शैह्रें गी जाना होऐ उत्थै छड़ा फैक्टरियां बनी दियां इंड्रस्टियां बनी दियां ते मतलब गड्डियां चलै दियां इन्नी अबादी होई गेदी लोगें दी पापूलेशन बी इन्नी जादा कि मतलब उत्थै रौह्ना के इयां जीना मुश्कल होई जंदा तां गै मैं एक्क शैह्री जिंदगी कोला ग्राईंं जिंदगी जीना जादा पसंद करनी होन्नी आंं